جی ہمارے علاقے میں اقلیت كے مذاہب ہیں لیكن اكثر جو ہیں مسلم مسلم لیكن اقلیت والے ہوتے ہیں لیكن مسلم زیادہ ہیں اور ہندو ہمارے علاقے میں كم ہیں یعنی اقلیت ہمارے علاقے میں زیادہ ہے اور جو ہندو جو اس میں ہیں مطلب زیادہ پا پاپولیشن میں مائے مانے جاتے ہیں ہمارے علاقے میں كم کم موجود ہیں مسلم كی آبادی ہمارے ایریے میں ہمارے علاقے میں زیادہ ہے جیسے ہندو ہمارے یہاں جیسے مان لیا آپ كے مسلم ہمارے یہاں سكسٹی پرسینٹ ہیں سیونٹی پرسینٹ ہیں سكسٹی پرسینٹ ہمارے یہاں مسلم ہیں اور ہندو ہمارے یہاں لگ بھگ بیس پرسینٹ ہیں اور لگ بھگ پانچ پرسینٹ جین ہیں اور پانچ چھ پرسینٹ بدھسٹ ہیں لیكن اكثریت جو ہے وہ مسلم كی ہی ہے